साढ़े बॉली बुड दे बड़े ऐसे गाने नै कि जेह्ड़े काफी पुराने फिल्में दे नै काफी टाईम होई गेआ ऐ बट अज्ज बी ओह् लोकें गी बड़े जादा प्रभावित करदे नै जां मोहित तकदे नै लोग उनोेंगी पसंद करदे नै जित्थें तक मेरा मनना ऐ कि अज्ज दे गाने दे मकावले जेह्ड़े नाईनटीस दे जेह्ड़े गाने हे उस टाईम गाने ओह् काफी जादा अज्ज दी पीढ़ी बिच्ची बी ओह् काफी जादा फेमस नै जां प्रचलित नै ते इनें गानें गी एह् जेह्ड़े गाने नै एह् लोग अज्ज बी सुनना पसंद करदे नै और कोई बी ब्याह् शादी होऐ कोई बी अच्छी कोई गैदरिंग होए तो लोग जेह्ड़े इनें गानें गी अज बी गानां पसंद करदे नै और इनें गानें बिच्च इनें गानें दी सब तो जादा अच्छी ऐ कि इनेंदी जेह्ड़ी संगीत इंदे जेह्ड़े शब्द नै ओह् सुननें आह्लें गी बड़ा मोहित करदे नै और लोग अपने आप गी रिलेट करदे नै एह्दे इलावा डोगरी दे इलावा अगर अस दिक्खेआ जाए ते पंजाबी गाने बी जेह्ड़े नै ओह् बॉल्लीबुड दे गानें कोला दा बी जेह्ड़े पंजाबी गाने नै साढ़ी जेह्ड़ी रियास्त ऐ साढ़े पंजाब च दे लोग जां जे ऐंड़ के जम्मू ऐंड़ कश्मीर दे लोग नै ओह् पंजाबी गानें गी बी बड़ा पसंद करदे नै तुस अगर दिक्खो जिन्नी बी ब्याह् शादियां होंदियां नै जां कोई कालेज़ च कोई फंक्शनस होंदे नै जियां ऐनुअल डे होईया जां कोई इंडिपैंडैंस डे जा कोई बी कल्चरल प्रोग्राम होंदे नै ते ओह्दे बिच्च नै लोग जेह्ड़े नै बच्चे जेह्ड़ा जां पार्टीसपैंट ओह् केह् करदे नै पंजाबी गानें पर डांस करना पसंद करदे नै जां अपनें जेह्ड़े प्रोग्राम नै ओह् बेस होंदे नै बालीबुड दे कन्नै कन्नै पंजाबी गानें जेह्ड़े न ओह् खास्सी मह्ता रखदे नै लेकिन अस डोगरी दी गल्ल करचै ते अज्ज दे टाईम पर डोगरी जेह् ड़ेसाढ़े लोक गीत नै ओह् बी इन्ने अच्छे न इन्ने अच्छे शब्द नै इन्ने अच्छी म्यूजिक नै कि होरबी आस्ता आस्ता लोगें बिच्च डोगरी गीतें दे प्रती डोगरी डांस दे प्रती जो ऐ लोगें दा रूझान बधदा दा ऐ लोग जेह्ड़े न डोगरी गाने सुनना डोगरी डांस जेह्ड़ा ऐ ओह् करना पसंद करदे नै अज्ज कल अपने कल्चर गी रिप्रजैंट करने आस्तै अगर स्कूल कालेज़ च जेह्ड़े फंक्शन होंदे नै ओह्दे च डोगरी इक ना इक आईटम जेह्ड़ी जरूर डोगरी जेह्ड़े गानें दी डोगरी जेह्ड़े डांस ओह् स्कूल दे दवारा जां जेह्ड़े ऐडमिनसटेशन नै जां साढ़े जेह्ड़े बच्चे नै ओह् पसंद करदे नै ते जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी लोग गीत नैजां साढ़े जोह्ड़े लोक गीत नै ओह् बी लोकें गी खास्सा प्रभावित करदा ऐ